शरीरके थकान दूर करए चलते हमरा आरके क्रिकेट खेललहुॅं जैसेक बॉलिंग करैलए चलि गेलहुॅं ओहिमे तनी ई होइ छै जे हँ बौल बॉलिंग जे करैत रहै छियै तऽ ओहिमे तनी तनी अथी लागै छै जैसेकी खून आर चालू रहलौ तऽ वएह होइ छै आ फेर चैल गेलहुॅं फिल्डिंग करैलए जैसेकी बाॅल आर एन्ने ओन्ने चलि जाइ छै तऽ दौड़ैके पड़ै छै ओहो से खून चालू रहै छै आ फेर इएहमे फेर खेल लेलहुॅं बैडमिन्टन जैसेकी हाँथ आर पएर आर भाँजैके पड़ै छै ओहोमे बुझिऔ जे शरीरके खून चालू रहै छै इएह से शरीरमे खून चालू रहै छै आ कब कबड्डी खेल लेलहुॅं कबड्डीमे ई होइ छै जे अगला आदमी उधर से आबै छै अथी धप्पा करै लए छुअय लए जे पकड़ा जाइ छियै तऽ मरैके पैड़ जाइ छै तऽ वएहमे भागैके पड़ै छै तऽ वएहमे खेललहुॅं खेल तऽ वएह से शरीरके खून चालू रहै छै आ फेर ओ नहि होइ छै तऽ गुल्ली डण्टा खेल लेलहुॅं एक गोटा गुल्ली से अथी मारै छै तऽ बड़ी बड़ी दूर चलि जाइ छै तऽ ओ गोली आनैके चलते सबगोटा उधर जाइ छै तऽ ओहएमे ओकरा पकड़े चलते भागैके पड़ै छै ओहोमे खून चालू रहै छै हम्मे आरके दोस्त साथे चलि गेलौं बड़ी बड़ी दूर घूमैलए पाँच किलो दस किलो मीटर चलि गेलहुॅं घुमैलए पैदल नहि होइ छै तऽ साइकिलो सऽ चलि जाइ छियै ओहो से खून रहै छै शरीरके चालू आ कोइ केतौ भेज दै छै तऽ उधरो चलि जाइ छियै लेकिन ई नहि छै जे बैठल रहै छिअय ई भेलै जे सुतल रहै छिअय ई नै ऐना करै छिअय जैसेकी शरीरके खून चालू रहै